किसान अपने पशु पक्षी को पालने के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था करता है जैसे उनको कहीं छाय जगहों जी छान छप्पड़ में घेराबंदी करके उसमें ठंडी गर्मी में ठंडी चीज़ पानी छिड़काव करके उसको रखता है और वहाँ दाना डाले रहता है जिसे पक्षियों को चुनने के लिए कोई दिक्कत न हो और वही पर बगल में पानी भी रखा जाता है पक्षियों को चुनने के लिए खाने के लिए और उनका समय समय से देखभाल किया जाता है बीमार होने पर डॉक्टर को भी दिखाया जाता है दवा दी जाती है उनका बच्चा भी कराया जाता है पक्षियों का उनके पक्षी बिकते भी हैं बच्चे कराए जाते हैं जिसे तोता वगैरह है यह लोग बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को तो यह लोग खरीदते भी हैं लोग कई लोग बेचा भी जाता है इससे किसान को पैसे भी मिलते हैं खुली हवा का भी प्रदान किया जाता है तनाव में कम करना